आं दाखालि क'क्राझार टाउनाव आंनि फिसाज्लानो गस्ला सार्ट लाबोदोंमोन गस्ला सार्ट आ जोबोद मोजां थफि गोनांलाय आरोना बिब्दिनो गथ'वा मेथाय जायोब्ला चक्लेट ललिपप एबा कफि चक्लेट एबा माबा चक्लेट फोर बा माबा मोनसे मेरी बिस्किट फोर बा माबा मेथाय फिसाफोर जायोब्ला सिफिया बांद्राय गिदिर नङा नालाय बेवहाय सोनानै लाजायो बे सिफि गोनांलाय गस्ला सार्ट खौ जोबोद मोजां मोननानै आं क'क्राझार टाउनाव लाबोदों गथ'आबो गाननो मोजां मोनगारो गोजा एबा फाख्रा सिख्रा गस्ला गांनै लाबोदों नालाय बिखौ गथ'आ मामि आ जोबोद मोजां गस्ला लाबोदों आं गाननो मोजां मोनथारदों मामि माब्लाबा क'क्राझार टाउनाव गस्ला सार्ट खौ बिदिनो लाबोबावदे होननानै गथ'आबो आंखौ बाखनायदों आरो ना बे गस्ला सार्ट आ जोबोद मोजां बिदिनो बायदि रोखोमनि गस्ला सार्ट खौ लाबोनाय जायो आरोना क'क्राझार टाउनाव